हमरा विचारसे नृत्य प्रस्तुतिके आओर बुझिए तऽ बहुत अइसन चीज छै जेकि यादगार आओर प्रभावशाली बनबै छै जेनाकि कहि सकै छिए कि बिहारमे झिझिया नृत्य जे छै ने बहुत ही बढ़िआँ नृत्य छै आओर आओर बहुत मतलब जकरा कि बिहारके लोक नृत्यके मे सबसे बढ़िआँ नृत्य छै झिझिया ई नृत्य खाली महिला द्वारा करल जाइ छै ई नृत्यमे खाली महिला भाग लै छै ई एक नृत्यमे माथापर कि कहै छिकै एगो घड़ा लैके आओर ओहिमे छेद करिके आओर ओहिमे दीया जलैके आओर ई नृत्य करल जाइ छै दुरगापूजाके समयमे ई नृत्य करल जाइ छै कि तऽ आओर ई नृत्य इसलिए भी करल जाइ छै कि मानल जाइ छै इस अँ किएकि बिहारमे डाइन जोगिनके जे प्रथा छै ई सबदिनसे लोग मानैत अएलै हँ गाममे हमरो आओर गाममे लोक मानै छै डाइनके तऽ ओ वएह कहल जाइ छिकै कि डाइन जे छै ने ओ दुरगाके अष्ट मतलब दस दिन जे होइ छिकै दसाइ जे पैसै छै ओहि बीचमे ककरो नहि ककरो ओ मारि दै छिकै ककरो किछु करि दै छै ओकरे बचबै खातिर ओ डैनिआँसे बचबै खातिर ईसब ई नृत्य प्रस्तुत करै छै महिला लोक माथा माथापर घैला लैके छेद करिके ओहिमे एगो दीया जलैके छेद करै छै जाहिसेकि डैनिआँ ओइ प्रकोपसे भागल रहै छै ओ नहि आइ पाबै छै ओहै खातिर ई नृत्य करल जाइ छिकै आओर मानल जाइ छिकै कि मतलब ई नृत्य बहुत ही बढ़िआँ छै आओर ओ एकर बोल जे छै ई भी बढ़िआँ छै महिलासभ करै छै बहुत बढ़िआँ लागै छै सुनैमे एनाहिते तरहके आओर भी डान्स छै जेकि बिहारके लोक डान्स छै जइसे भै गेलै जट जटिन भी नृत्य नाटिका छै बिहारके जे यादगार आओर प्रभावशाली छै बिहार खातिर बहुत ही ईसब बहुत अँ बढ़िआँ रहै छै आओर एगो छै डोमकछ भी छै डान्स जेकि लोके नाचमे आबै छिकै ओ भी यादगार बनबै छै तऽ ईसब डान्स जे बिहार खातिर गौरवके विषय छै प्रभावशाली भी छै जेकि जाहिमे अश्लीलता नहि छै बहुत अइसन अभी जीके देखल जाइ छै अभीके समयमे लोक अश्लीलताके तरफ भागै छै लेकिन बिहारके जतेक भी लोकनृत्य छै जेकि मतलब हमसभ परिवार ओ बैठिके माइ भाइ सभ बाप एकसाथ बैठिके देखि सकै छिए अइसन ईसब नृत्य छै ई मे कोनो तरहके अश्लीलता नहि छै जे खाली हमरा लोकके बढ़ावा करै छै तऽ ईसब नृत्य यादगार आओर प्रभावशाली भी छै इएह कहैले चाहब